में इक साबुन लैता हा ओह्दी मिगी खास चीज एह् लग्गी की जेल्लै में उस साबुनै कन्नै में मुंह् धोनारनी आं मेरा मुंह् मेरा मुंह् थोह्ड़े दिनें च साफ होई गेआ जिन्नें जिन्नें मिं दानें शानें ऐ हे सब सारें साफ होई गे हून में उ'ऐ लान्नी होन्नी आं ओह्दे कन्नै मिं बड़ी होर बी दानें साफ होई गे मिं जेह्ड़े काले काले दाग हे ओह् बी साफ होई गे होर उस्सी पूरी बॉडी च अपनी में होर कोई साबन यूज करदी ही ओह्दे कन्नै मिगी पूरे दाने पूरी बॉड़ी गी पूरी पूरे शरीर गी खोरक खोरक जन लगदी ही खारिश बी होंदी ही फ्ही ओह्दे कन्नै कोई होर मेरी भैन जां भ्राऽ मेरे कन्नै बौंह्दी ही उ'नें बी दानें शाने शुरू होई जंदे इस्सै गल्ला हून में आपूं मे जेह्ड़ा साबन में लान्नी आं उ ऐ में लान्नी आं और में कुसै गी लान्नी ओह्दे कन्नै मिं बड़ा शैल प्रबाव पेदा ऐ की ओह् उस्सी लाने कन्नै मेरा मूंह् दाने साफ होई जंदे ते मिगी इयै मेरी लाइफ च पैह्ला गै पैह्ला पैह्ला प्रोडक्ट लाने कन्नै मिगी इ'यै पॉजिटिव चीज लग्गी ही ते